अभी जो है स्वेटर बनाते हैं स्वेटर बनाने के लिए अच्छा किसी से बनेगा तो ये ख़रीदते हैं जो इस अभी के डेट में जो है सो सिंपल लोग नहीं पसंद करते हैं जो डिजाइन पड़ जाता है तो डिजाइन के लिए अच्छा ऊन ख़रीदते हैं डिजाइन वाला ऊन ख़रीदते हैं और अच्छा से काटा कांटा ख़रीदते हैं आज इस पर ऊन चमकीला वाला ऊन ख़रीदते हैं कांटा और मोटा वाला कांटा ख़रीदते हैं इससे डिजाइन बनाते हैं या और इससे कितना अच्छा बने सो उसको हम अपना उपयोग करते हैं जिससे जिसमें अच्छा बने और अच्छे से अच्छा स्वेटर बने तो वो अच्छा काँटा भी ख़रीदते हैं अच्छा अच्छा उसमें डिजाइन के लिए उसको ऊन ख़रीदते हैं और उस ऊन ख़रीद कर के अच्छा फूल उस पर फूल देते हैं वो अच्छा डिजाइन देते हैं इससे अच्छा किस चीज़ से अच्छा बने सो स्वेटर उसके लिए अच्छे सब और मिला कर के अच्छे से बनाते हैं कैसे कितना लंबाई बनेगा वो उतना लंबाई के लिए उतना ले जाते हैं बुनते हैं तब उसको कांखी बना कर के उसको जो है सो गला बना कर के उस कैसे पर डिजाइन जिस तरह से कहते हैं उस तरह से डिजाइन बना दे किस तरह से अच्छा बने अपना कश्टमर की पसंद करें जैसे जैसे पसंद करते हैं उसमें से बनाते हैं और जैसे कहेंगे वैसे डिजाइन बना कर के देते हैं जिससे हम को बिजनेस चले कैसे हम किस तरह से हम को आगे हम को चलेगा और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं तो उतना जो है सो हम अपना अच्छा सामान ला कर के जैसे जैसे कस्टमर अपना देते हैं कहते हैं फ़रमाइश करते हैं उतना हम ला कर के उसे जितना अच्छा हो उतना अच्छा बना कर के उसको बना कर के देते हैं और उस पर जितना डिजाइन कहेंगे जो अगर हम को काला देना है तो वो भी बना कर देतें है वो जो डिजाइन कहेंगे उतना डिजाइन तक आगे जाएंगे जिससे हम को बिज़नेस आगे बढ़े अपना आगे बढ़ते रहें तो फिर भी अपना सिलाई भी करते हैं तो सिलाई करने से पहले बहुत दिक्कत होता था अपना गाँव वाला घर रखते हैं मसीन इससे नहीं सिलाई कर पाते हैं तो अपना चाहते हैं जी किस तरह से हम जीविका अपनी जीवका थोड़ा ये बनाए जिससे जी सकें तो आप भी बिजली का चलता है तो बिजली वाला अपना मसीन लेना चाहते हैं जिससे हम को आगे बढ़े और उससे बिजली का मसीन ले कर के बिजली से उसे बनते हैं उसमें क्या क्या लगता है तो उसमें गोटा लेते हैं अच्छा से अच्छा ब्लाउज बने अच्छा से अच्छा पेटिकोट बने अच्छा से अच्छा और क़मीस बने सूट बने सब कुछ तो अच्छा से मोती लेते हैं अच्छा से गोटा लेते हैं उसका डोरी लेते हैं चैन लेते हैं ऐसे किस तरह से डिजाइन बनेगा सूट डिजाइन बनाते हैं अच्छा से अच्छा कपड़ा लेते हैं उसे कटिंग करते हैं कैसे अच्छा से अच्छा जिससे कैंची है पहले जो था सो इस्टील का कैंची था उसे नहीं कर पाते थे अभी जो है सो पीतल का कैंची है तो कोई चीज़ ख़रीदते हैं उस पर निशान करवा कर के उसको अच्छा से अच्छा किस तरह से कैंची से कटिंग हो से कटिंग करते हैं जिससे कश्टमर को अच्छा पसंद हो जो पसंद से हम बनाते हैं जिसे पसंद करते हैं वैसे पसंद कर के कटिंग करते हैं उसे कटिंग से उनको सिलाई कर के देते हैं जैसे कहेंगे ये डिजाइन है तो वो डिजाइन को हम तैयार करते हैं जैसे कहेंगे जो हम गला का डिजाइन में गोटा बैसाबे तो गोटा बैसा करके देते हैं जैसे बोलेंगे जो नहीं मोती से करना है तो हम मोती लगा कर के देते हैं जैसे कहें जो नहीं सिलाई हेम कर के देना है तो हम हेम कर के देते हैं जैसे कहेंगे कि नहीं मसीन चला कर के देना है तो मसीन चला कर के देते हैं जो कहेंगे नहीं जो गला पर हम को पाइपिंग लगाना चाहिए तो हम पाइपिंग लगा कर के देते हैं नहीं तो बोलेंगे जो नहीं हम को डोरी लगा कर के दो तो हम डोरी लगा कर के देते हैं जो कहे कहेंगे कस्टमर वही करते हैं उससे आगे बढ़ाते हैं अपना प्रोग्राम अपना जीवका बढ़ाते हैं जैसे बोलेंगे जो कोई सीखाना है कोई कश्टमर आता है सीखने के लिए तो उसको भी सिखाते हैं उसको देते हैं जैसे अपना जिससे हम को चलेगा और उतना उससे लेते हैं उसको सीखते हैं जैसे तो सब को सिखा कर के उसको भी देते हैं अच्छा से अच्छा उस पर गोटा लाते हैं अच्छा से अच्छा उसको काम देते हैं अपना जीविका आगे से बढ़ाते हैं उससे सब कुछ कर के देते हैं